जोंनि रायजोनि हारिमुवारि सिनायथि आरो दोरोङारि नेरसोनखौ जोंनि आनसोलनि सुबुंफोरानो गावसोरनि हारिमुवारि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय जानाय लोंनाय बेफोरनि गेजेरजों दिन्थिनानै रैखा खालामबोगासिनो मानोना आथिखाल जोंनि हारिनि सुबुंफोरा गावनि हारिनि गाननाय जोमनायखौ गाननानै जोमनानै ओंखारो आरो गावनि हारिनि दोरोङारि मावग्रा दांग्रा नि गेजेरजों मावो आरो दोरोङारि जानाय लोंनायफोरखौ जायो आरो बेफोरनि अनगायैबो दोरोङारि जानाय लोंनायफोरखौहाय आथिखाल बाजारफोराव हथेल आरो रेसथुरेनथफोरनि गेजेरावबो संनानै खावनानै बेफोरखौ फाननायनि गेजेरजोंबो दोरोङारि जानाय लोंनायफोरखौ हाय रैखा खालामबोगासिनो आरो गावनि हारिमुवारि गाननाय जोमनाय फोरखौ गाननानै बेरायनाय आरो बेफोरखौ गिदिर गिदिर सबा फांसन जानायफोराव जौस्रांफोराव आलासि लिंहरनायफोरावहाय बैफोर दोरोङारि गाननाय जोमनायफोरखौ गाननानै आरो बैफोर जोमग्राफोरखौ जेरै आर'नाइ बेफोरखौ होनानै मान बावनानै बेफोरनि गेजेरजों हारिमुवारि गाननाय जोमनायफोरखौ रैखा खालामबोदों आरो आथिखाल मोसौनि गेजेरजों नांगोलफोर गोदोनि गेजेरजों मोसौ जों हालेवनानै मानानै बेफोरखौ दोरोङारि खान्थि बादियै मावबोनायनि गेजेरजोंनो जोंनि आथिखालबो जोंनि गेजेराव सिलफ' बिधाफोरा रैखा जाबोगासिनो मानो होनोबा बेफोरनि गेजेरजोंनो आथिखाल जोङो जोंनि दोरोङारि मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय फोरखौ गोख्रोंयै सिनायथि खालामनो हादों